जोंनि हालामा जाबाय गोग्लैसोनाय मोनसे ओनसोल गुबुन ओनसोलफोरनिख्रुइ जोङो रुजुनायाव लेखा गोरोंनि अनजिमायाबो जोबोर खम ओंखायनो जोङो सावस्रिनि बिथिङावबो जोङो जोबोर उन गोग्लैसोनानै थानाय जोङो सावस्रिनि सोमोन्दै बारा मिथिरोङा दहायनो बुंखादों आङो लेखा गोरोंनि अनजिमाया जोबोद खम बेखायनो जोङो सावस्रिनि जोथोनखौबो जों रोङा ओंखायनो जोंनि जेसेबां हागौ एसे एनै लेखा रोंनायफोरानो गामिनि सावस्रिफोरखौ जोङो जोथोनै लानो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बेमार आजार जायोबा जोङो खाथिनि सावस्रि सालियाव जोङो थांनो थाखाय जों खावलायो जोंनि माखासे गामियारि सुबुंफोरा सावस्रिनि सोमोन्दै सांग्रां नङैखाय जोङो माबा मोनसे बेराम जायोब्लानो फारमासिआव थांनानै थोजोङै मुलि बायनानै जानो नागिरो आरो बे मुलि बायना जानाया बे सावस्रि बिफाननि फोरमायथाइ बियोब्ला बियो मोजां फाहामथाइ नङा ओंखायनो बेनि जाहोनाव जोंहा गोबां देहायारि साइद एफेक्ट जानायनि खाबुफोर थायो आरो जोंनि बेरामा बांनाय सायाव बांनायनि मोनसे राहा जोङो नुनो मोनो ओंखायनो जोङो सावस्रिखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो जेसेबां हायो खाथिनि देहा फाहामसालियाव जोङो थांनो थाखाय जोङो गामियारि सुबुंफोरखौ जों खावलायो माखासेयाथ' दासिमबो जोङो सावस्रिनि सायाव सांग्रां गैयै जाहोनाव गोदोयै अजा बेजाजोंनो फाहामथाइनि राहाखौ लानो नागिरो आरो बेबायदिनो बोन्दों थाबिस गाननायजों गेजेरजों माने हामनायनि बाथ्राखौ दाबो फोथायनो नागिरो आरो बिदि जाहोनाव गोबां मानसिफ्रानो बेरामखौ बारा खालामना लायो आरो जिउबो खहा जानाय जों नुनो मोनो ओंखायनो जोंनि हालामनि देहायारि सोमोन्दै सावस्रिखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो गामिनि सुबुंखौ जेसेबां हायो एसेबां खावलायनानै सावस्रि सालियाव थामहिनबा देहा फाहामसालियाव जोङो थांनो थाखाय मानसिफोरखौ फोरमायनाय जायो